टोल पड़ोसमे औरत सब रहै छथिन बात बातमे बात बढ़ा लै छथिन बगलमे थाना छै ओहो कोनो असर नहि करै छथिन थाना ऐथिन की करतनि टोल पड़ौसमे आब हरदम केना कहियै आब थाने फोन करियै दिक्कत भए जाइ छै आर कोनो छोट मोट बात लए कऽ अपने सबमे बुझारत कए लेलहुँ नहि बुझलक तऽ आगा बढ़ु थाना एतै केना एलै केना झगड़ा भेलै केना लड़ाइ भेलै केना की चीज भेलै एहि सबके लेल कहल जेतै बिना बात बातके झगड़ा भए जाइ छै छोट छोट धिया पुता लेल झगड़ भए जाइ छै आब कते लड़ाइ लडू लड़ाइसँ कोनो फायदा नहि छै गरफाइदे छै केस फौदारी लड़ू ओइसँ की होइ छै उन्नति नहि होइ छै ओइसँ नीचे माथ होइ छै उपर माथ नहि होइ छै कखनो